جب آپ رقیقُ القلب ہوں اور ایسی کتاب پڑھ رہے ہوں جو کسی ماہر ناول نگار یا ایسا افسانہ پڑھ رہے ہوں جو کسی ماہر قصّہ گو نے لکھا ہے اور اُس میں سنجیدگی ہے اُس میں کاریسا ہے تو آپ یقیناََ آپ کے آنسو نکل پڑیں گے اور میں نے ایسی بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں پریم چند کے بہت سارے ایسے ایسی کہانیاں ہیں جن کو پڑھ کر آپ رو دیں گے ابھی حال میں میں نے ایک کتاب پڑھی ہے اللّہ اللّہ میاں کا کارخانہ جِس میں ایک یتیم بچے کی کہانی ہے اور جِس کے والد صاحب کو پولس اریسٹ کر لیتی ہے اور جِس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر جو اپنے چَچَا کے یہاں رہنے پر مجبور ہوتا ہے اور چَچا کے انتقال کے بعد پھر اُس کی چچی اُس کو گھر سے نکال دیتی ہیں اور مجبوراََ وہ وہ محلّے کے مدرسے میں جو حافظ جی ہوتے ہیں اُن کے ساتھ رہنے پر مجبور ہوتا ہے تو اُس کی جو پریشانیاں ہیں اور جِن مصائب سے وہ گزرتا ہے جِس طرح کی مشکلات سے وہ دو چار ہوتا ہے اور جس طرح کی پریشانیوں کو وہ سامنا کرتا ہے یقینا آپ پڑھ کر اس کو آپ کے آنسو روا ہوجائیں گے